ते उध्दरा दा जिसलै आर्डर स्हानू कोई आंदा ऐ ते असैं तुआढ़ा एह् कम्म जेह्ड़ा पूरा करी ओड़नां पैह्लें बी ते तुआढ़े कोल दो बनाए हे थुहानू रस्ता दित्ता हा चलनें गी बल्लें बल्लें हून एह् बी होई जाना तुस राम कन्नै

कंढै कंढै कोई अस तुआढ़े बासतै कोई बनाई ओड़गे रस्ता उसदा कीती ही में अग्गैं मनिस्टर होरें गी रपोर्ट थुआढ़ी जिसलै बी कोई आर्डर औग ते उसलै कम्म थुआढ़ा पैह्लैं लग्गी जाना